जय झूलेलाल जॾहिं मां नंढी हुयमि त मूंखे सिका जमा करण जो जाम शौक़ु हुयो तेॾीमहिल पंज पैसे जा सिका हलंदा हुया जाम साल पहिरियां जी ॻाल्हि आहे त मां जाम सिका जमा कया पंजे पैसे जा पोइ वरी मुंहिंजी हिकिड़ी भेण हुई वॾी भेण हुई त हुन मुंहिंजे सौटु माना त हुन मूंखे चयईं की हल मां तोखे हिननि सिकनि सां कुझु ठाहिण थी सेखारियां मां चओ हल भला कुझु नई शइ सिखणु मिलंदी पहिरें ज़माने में त इएं ई थींदो आहे न घरु वेठे हिक ॿिए खां असां वॾनि खां नंढा ॿार सिखंदा हुया कुझु न कुझु न कुझु नओं त मुंहिंजी भेण मूंखे ॿेड़ीए ठाहिणु सेखारियईं पंजनि पेसनि जे सिकनि सां असां ॿई मिली करे उहा ॿेड़ी तयारु कई ॾाढी सुठी ॿेड़ी ठाही त हुनखे ॾिसी करे मुंहिंजो मन हेॾो ख़ुशि थी वियो तेॾीमहिल त मां हेरी नंढी हुयमि त मां हुन ॿेड़ीअ खे संभाले रखियो सालनि ताईं मां हुन ॿेड़ीअ खे संभाले रखियो आहे अॼु ताईं बि उहो ॿेड़ी मूंखा मूं वटि पई आहे हुनखे ॾिसी करे मूंखे ईअं लॻंदो आहे की मां हिन ॿेड़ीअ वांगुरु मना मस्त रहां जीअं ॿे ॿेड़ी कीअं लहरनि में कश्ती कीअं निकिरंदी वेंदी आहे तरंदी वेंदी आहे जेका बि मुश्किलु अचे कहिड़ी बि लहरां अचनि हुननि खे पार करे हलंदी वेंदी आहे पंहिंजे पहुची वेंदी आहे हुनखे जाते पहुचणो हूंदो आहे ते वांगुर ई मूंखे लॻंदो आहे की मां बि पंहिंजे जीवन खे ईअं ई हर मुश्किल खे पार कंदी वेंदमि ऐं मां बि सभु दुविधाउनि खे परे करे हर परेशानी खे परे करे हुननि खे पार करे मां बि लंघे वेंदमि त मुंहिंजो जीवन बि सार्थक थी वेंदो हुन ॿेड़ीअ वांगुर त मूंखे लॻंदो आहे की जीअं मां उहो ॿेड़ी हले थी मना उहो पई आहे मुंहिंजे अख़ियुनि जे साम्हू पर मूंखे लॻे की जीअं उहा तरे थी त तीअं ई मां बि पंहिंजे जीवन में पंहिंजे संसार में मां बि तरियां थी ऐं मां हुन ॿेड़ीअ वांगुर मां बि पंहिंजे जीवन में हर मुश्किल हर कठिनाईअ खे पार करे लंघे वेंदमि जय झूलेलाल